مجھے سویگی پر ایک آرڈر ملا جو اُنہوں نے مجھے بہت وقت پر ڈلیوری دی سویگی ایک ڈلیوری کے لیے بہت اچھا ایپ ہے اور مجھے اپنا آرڈر وقت پر موصول ہُوا جو مجھے وقت پر پہنچایا گیا آپ اور آپ آپ بھی اِس سے آرڈر منگا کر دیکھیں یہ بہت اچھا ایپ ہے اور میں اِس کمپنی سے بہت مثبت ہوں اور میں سویگی کے لیے اپنے فیڈ بہت اچھا فیڈ بیک دینا چاہتی ہوں